लड्डू बेसण जा लड्डू गिहर खोराक मोहनथाल पिठी सेयूं सोनवड़ो खीरणी साबूदाणे जी खीरणी मालपुड़ो मिठी मानी कुट्टी सीरो दाल जो सीरो सूजीअ जो सीरो गजर जो सीरो जिलेबी काजू कतली कत्तल मिठो दरियो मिठो चिल्लो